हांवें ली कूपर कंपनीची जिन्स ऑर्डर केल्ली आनी मातूय कम्फर्टेबल ना ती जिन्स कलर असो दाखयल्लो तसो येवंकूच ना स्ट्रेचेबल तरी कांयच ना हांवें केल्ली एस सायज ऑर्डर आनी येला म्हाका एल सायज ली कूपर कंपनीचो म्हाका सिक्सटी पर्संट डिसकाउंट मेळ्ळा पूण म्हाका दिसता तांच्यांनी आपलो ओल्ड म्हाल खपयला आनी एका वॉशांतल्यान इतलो कलर फेड जाला आतां फुडें कितें जातलें जीप ताची खूब घट्ट आसा